असांजे पासे खेत्र में सिनेमा थिएटर आहिनि जीअं रूपाली आहे राज हंस आहे इहे ॿ टे ॿिया बि आहिनि सिनेमा थिएटर पर इन ई में छा चवंदा आहिनि पंहिंजो जीअं ऐं हींअर ॿ ट्रे फिल्मू लॻी हुयूं सुठियूं द केरल आए केरल ऐं हिकु एनिमल फिल्म मां पंहिंजे परिवार सां गॾु फैमिली खे वठी ॾिसण वेंदो आहियां त उन में पसंदि कंदो आहियां बाक़ी हीअं अकेलो वञणु पसंदि न कंदा आहियूं ऐं ॿ फिल्मूं ईअं ॾिसी आहियां आयूं इनि में रूपाली थी राज हंस थिएटर थिया इन ई करे ईअं ई ॿ थिएटर आसे पासे में आहिनि असांजे बसि